ہیلو جی اولا اوبیر ڈرائیور بول رہے ہیں جی مجھے آپ کی رکشا آٹو رکشا بک کروانی ہے تاریخ پانچ اکتوبر دو ہزار تیئیس جی مجھے جانا ہے کھوڑا کالونی غازی آباد سے بلی ماران ڈلہی سکس جانا ہے جی تین پیسنجرز ہیں اور آپ پلیز ٹائم کا دھیان رکھیے ٹائم شام چار بجے ہمیں یہاں سے آپ پک کریں گے اور بلی ماران ڈراپ کریں گے جی ساتھ ہی ہمیں آپ کرایہ بتا دیجیے گا اور ٹائم کا خاص خیال رکھیے گا کیونکہ ہمیں بالکل ٹائم پر وہاں پہنچنا ہے جی اور ہمیں جہاں جانا ہے ٹھیک ہے تو وہاں ایوننگ میں زیادہ ٹرافک ہو جاتا ہے تو آپ پلیز جلد سے جلد ہمیں ٹائم سے یہاں پک کیجیے گا ٹھیک ہے تھینک یو